हम जाहि ठाम हमर निवास स्थान भेल ताहि ठाम बहुत प्रकारके आओर अन्य अन्य प्रजातिके लोक जेना बढ़इ भेलाह लोहार भेलाह मलाह भेलाह धानुक किअट चाहे मण्डल ईसब जे छथि से सब प्रकारके लोक रहै छथि अगल बगलमे तेँ करीब लगभग लगभग तऽ पाँच सात विचारके संस्कृतिके समूहके लगमे हमसब रहै छी आओर हमर अपन जे संस्कृति एहि ताहिसँ मिथिलाके भाषासँ ओसब अलग भाषा सेहो बजै छथि हुनकर सबके भाषा अलग हिसाबसँ छनि जाहिसँ मैथिलीसँ अलग छै तऽ प्रयास तऽ करै छथि मैथिली बाजैके लेकिन ओहिठाम मैथिली ओसब बाजि नहि सकै छथि ओसब जेनाकि बढ़इ भेला लोहार धानुक ईसब मैथिली नहि बाजि सकै छथि ईसब अलग हमरा सबके सन्स्कृतिसँ हमरा सबके रहन सहनसँ हुनकर सबके रहन सहन भी अलग छनि हुनकर सबके बोलचाल भी अलग छनि पोशाक भी अलग छनि आओर ओकरा बाद हमसब तऽ ओहि सबमेसँ जाइ छी हुनका सबसँ आदान प्रदान करै छी अपन भाषाके अपन अथीके जेनाकि हमरा एगो प्रोफेसर छथि जे दरभङ्गेमे पहले रहै छलथि अइ हुनकर नाम छनि बीके सिँह हुनका सबसँ हम सब मैथिलीके आदान प्रदान करै छी बहुत बढ़िआँ भाषा ओहो बाजि लै छथिन आओर समझबौ करै छथिन ओ किएक तऽ मिथिलाञ्चलमे रहल छथि ताहि लऽ कऽ हमसब बहुत गोटेसँ ई मिथिलाके अपन भाषाके हमसब प्रदान आदान प्रदान करै छी आओर हम जतऽ जाइ छी ततऽ मैथिलिएमे बात करै छी सबके हुनका सबके समझमे आबै छनि नहि समझमे अएलनि तऽ पुछलाह एकर कि भेलै अर्थ कोना भेलै ओ सबटा बताबै छिअनि लेकिन अधिकतर निन्यानबे परसेन्ट लोक एहि भाषाके हमरा सबके एम्हर बुझि जाइ छथिन